ہندوستان میں قبائلی علاقے اڑیسہ اور چھتیس گڑھ میں پائے جاتے ہیں چھتیس گڑھ کے قبائلی علاقے میں طبی تعلیمی اور سماج کے اندر جو ضرورت ہونی چاہیے وہ تمام تر سہولیات میسر نہیں ہیں اس کی مثال آپ ہندوستان کی موجودہ صدر جمہوریہ کے بیان سے لے سکتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے بیان میں کہتی ہیں کہ قبائلیوں کو کوئی بھی سہولت میسر نہیں ہے کیوںکہ وہ خود قبائلی برادری سے تعلق رکھتی ہیں اسی لیے ان کو زیادہ تجربات ہے بنیادی ضروریات بھی ان کو حاصل نہیں ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیلنجرس سے نمٹنے کے لیے صدر جمہوریہ کو بات پر اور ان کے پلان پر عمل کرنا چاہیے